हमर परिवारमे हम तीन भाइ छी तीनो भाइके शादी भेल यऽ हम सभसँ पैघ भाइ छी हमर माझिल भाय पूर्णियामे सरकारी सेवामेए छोट भाय अपन बिजनेस करयए हुनकर पत्नी शिक्षक छनि आ हमरा दुटा लड़काए दुनु लड़का एकटा बी एमे एकटा इंटरमे पढ़ैए दुनु पटनामे रहैए दुटा लड़की दुनु लड़की हमर एम ए कए कऽ बी एड कए लेलकए एकटा बड़की बच्चीके शादी भए गेलैए छोट बचलए ओकरो शादी अपना परिवारमे विचार कए कऽ चाही छियै भए जाइ आ हमर दोस्त महीम जे छथि ओहिमे हमरा गाँवमे एकटा हमरा शम्भु बाबा नामके व्यक्ति छथि हुनकासँ हमरा बड़ी लगावए ओ हमेशा दुख सुखमे रहै छथि आ एकटा मन्टु बाबू छिका जेकि दुनु हम आदमी लगभग आठ घण्टा एकै साथ रहै छी दुनु गोटेके दुख सुखमे कतहुँ कोनो काज होइए तऽ हम दुनु आदमी साथे जाइ छी साथे रहै छी ओ हमर बहुत नजदीकी मित्र छीका